गन्दा पानी नहि पीना पिबैके चाही किएकि ओ गन्द गन्दा पानी होत हो छै होइ छै किएकि गन्दा पानी पिनेसे लोक बीमार होइ होइ रहलै किएकि गन्दा पानी पिनेसे लोक स्वास्थ्य नोकसान पहुँच जाइ छिकै कि गन्दा पानी पिएसे लोकके बेमारी एकदम होइ रहलै किएकि गन्दा पानी पिनेसे लोकके जाड़ बोखार सबकिछु होइ रहलै किएकि किएकि डाकटर भी बहुत से रुपा लागि रहलै किएकि डाकटर भी नोकसान बातपर जाइ छिकै किएकि डाकटर जेना गन्दा पानी अगर कोइ पी लेलकै तऽ बेमार होलै तऽ ओकरामे खरचा उरचा बढ़ि जाइ छै जेना पाँच छओ सओ रुपा बिल भ भरि दै छै जेनाकि ठीक अगर नहि होलै डाकटरसे ठीक नहि होलै तऽ बाहर डाकटरसे जेनाकि सरकारी अस्पतालेमे लैके जाइ छिकै सरकारी अस्पतालसे अगर ठीक अगर नहि होइ रहलै ओहिजे रुपा टानि लेलकै बहुते तऽ प्राइवेट अस्पताले लैके जाइ छै किएकि प्राइवेट अस्पतालमे ठीक हो जाइ छै तऽ डाकटर कहै छै कि गन्दा पानी पिनेसे लोक बेमार इएह लै होइ छै किएकि गरम पानी पिएके चाही किएकि गरम पानी किएक पिएके चाही कि ओकरासे स्वास्थ्यके नोकसान नहि पहुँचै छै किएकि गरम पानी पिनेसे लोकके लोकके स्वास्थ्यके नोकसान नहि होइ छै किएकि ठण्डा पानी आओर पी लेलै ओकरामे पिल्लू उल्लू छै जेनाकि आयरन आओर निकलै छै चापाकलसे चापाकलमे अगर आयरन निकलै छै तऽ लोक बेमार भी पड़ि सकै छै किएकि चापाकलमे गन्दा पानी निकलै हइ तऽ मिस्त्रीके फोन करल जाए मिस्त्री बतबै कि कि चापाकलमे गन्दा पानी निकलै हइ एकरा ठीक कइसे होबै छै किएकि मिस्त्री बोलिए कि हँ इसमे एक किलो चूना गिरा दीजिए किनिके तऽ दोकानदारके पास जाइए एक किलो चूना लीजिए